अगर बच्चे दी हाबी ऐ डांस करना अगर ओह् डांसर बनना चाहंदा ऐ ता एह् बड़ी अच्छी गल्ल ऐ सगोआं कोई बच्चा अग्गै जाग जि'यां अजकल्ल बड़े डान्सिंग आह्ले प्रोग्राम आ'रदे चैन्नलैं उप्पर लेकिन अजें तोड़ी कोई ऐसा मामला सामनै निं आया ऐ कि किसे बच्चै आक्खेआ होग कि मैं एह् डांसर बनना चाह्नां ते इसदे बारे च इन्ना ही ऐ